عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی سادہ کھانا بنانا ہوتا ہے جیسے کہ چاول دال سبزی پاپڑ اور سلاد وغیرہ تو میں اپنے ہی ترکیب کا استعمال کرتا ہوں اور خود سے بناتا ہوں اور وہ کھانا اچھا بھی ہوتا ہے ذائقہ بھی ٹھیک رہتا ہے گھر والے کھا کر خوش ہوتے ہیں اور تعریف بھی کرتے ہیں لیکن اگر خاص طریقے کا کھانا بنانا ہوتا ہے جیسے کہ قورمہ ہو یا بریانی بنانا ہو تو پھر ہم دوسرے کے بتائے ہوئے ترکیب کا استعمال کرتے ہیں اور اس ترکیب کو شامل کر لیتے ہیں جیسے کہ مصالحے اور مرچ اور نمک کتنا ڈالنا ہے تو اس میں دوسرے کے ترکیب کا خیال رکھتے ہوئے کھانا تیار کرتے ہیں تاکہ ذائقہ اچھا ہو تو جب ایسا کرتے ہیں تو اس میں کچھ تبدیلیاں ہو جاتی ہے اور وہ تبدیلیاں مصالحے مرچ نمک وغیرہ کا ہوتا ہے